गुजरात हिकिड़ी अहिड़ो स्टेट आहे अहिड़ो राज्य आहे जिते तव्हांखे लॻभॻि हर शहर में मॉल मिलंदव उन खां पोइ जेके जेके पाण गलीअ में या सम्झो रस्ते ते बाज़ारि चवंदा आहियूं उहे लॻभॻि हर जॻहि ते मिलंदव चाहे उन में उहे खाधे पीते जी जॻहियूं हुजनि चाहे घर घर जूं जेकी घर गृहस्थी जूं शयूं हूंदियूं अन उहे खपनि चाहे तव्हांखे कपिड़ा खपनि शू खपनि तव्हांखे मोबाइल जो कुझु मेटेरियल खपे जेको बि खपे उहा लॻभॻि हर जॻहि ते तव्हांखे मिलंदो उन में ख़ासि करे जेके बि वॾा शहर आहिनि सूरत हुजे बड़ौदा हुजे अहमदाबाद हुजे या राजकोट हुजे उते त घणो आहे पर लॻभॻि हर नंढनि वॾनि शहरनि में तव्हां वेंदो त उते तव्हांखे वॾा वॾा मॉल मिलंदा जंहिंमें सभु कुझु मिलंदो तव्हांखे खाधे पीते जो बि सामान मिलंदो तव्हांखे नाश्ता बि मिलंदा रोटियूं बि मिलंदियूं सभु मिलंदो छोजो गुजरात में तरक़ी एतिरी थी चुकी आहे जो माण्हू टाइमपास करण लाइ अॼु मां नौकिरी कंदो हुजा ऐं मूंखे हफ़्ते में हिकु दफ़ो केॾा वञिणो हुजे त मां मॉल में न त टे चारि कलाक त आराम सां मुंहिंजा निकिरी वेंदा ऐं गॾो गॾु उते मां मानी बि खाई सघां थो या नाश्तो करे सघां थो पर जंहिं मूंखे रस्ते ते वञिणो आहे ऐं मूंखे चटो करिणो आहे जंहिंखें सिंधी में असां चटो चवंदा आहियूं त उहो जो करिणो आहे त उहो बि मां रस्ते ते वञी करे ऐं उते घणेई रस्तनि ते तव्हांखे खाऊं गली चवंदा आहिनि उहे मिलंदियूं जिते तव्हांखे खाधे पीते जो सामान मिलंदो उन सां गॾो गॾु उन जे पासे में तव्हांखे जेका बि शइ खपे कपिड़ा हुजनि बूट हुजनि कॉस्मेटिक हुजे या जेको तव्हांजो थधि जो सामान हुजे सभु उहे मिलंदा हू गुजरात में हर जॻहि ते आहे